हलो नालंदा घूमने के लिए जाना है हमको हम तो कभी नहीं घूमे हैं आप बताइए जहाँ जहाँ अच्छा जगह है आप बताइए और हाँ हं हम चालीस आदमी हैं कितना रेट पड़ेगा बस का कितना भाड़ा पड़ता है हाँ तो एक बस के कि दोनों बस का उससे कम नहीं होगा कितना बोलिएगा तब ना कितना और पचहत्तर नहीं दे पाएँगे साठ साठ दे देंगे हाँ साठ साठ में नहीं चलने वाला है पैंसठ अच्छा चलो तो दो दिन हाँ ठीक है अच्छा अच्छा सब आदमी विचारते हैं कितना देंगे सब आदमी विचारते हैं नय जो है बीस बीस तारीख बीस तारीख को जाना है बीस तारीख को जाना है हाँ हाँ परसों जाना है

अच्छा हाँ तो विचारते हाँ हाँ हाँ अच्छे अच्छे सब आदमी मिलाकर के बताते हैं कितना दे देंगे लेकिन हम तो बोल रहे हैं साठ देंगे उससे औ उससे भी कम कीजिए ना पैंसठ से भी कम कीजिए ना थोड़ा और ओ दो चार हज़ार तो क्या कीजिएगा भैया सब आदमी एक ही तरह नहीं ना है इसमें गरीब भी है अमीर भी है तो सबको लेकर के ना चलना पड़ेगा भैया हाँ ठीक है बता दीजिएगा